दोन दिसा पयलीं हांव गोवा चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स गेल्लों थंय तांच्यांनी ते ते डेमोस्ट्रेट करताले की की ते नीव टॅक्नोलॉजी बी एडोप करपा खातीर बीजनेसराय बीसमॅन एनकारेज करता आनी सेमिनार बी करता खंय आयज पळोवपाक गेल्यार दर पसऱ्यार तुका क्यू आर कोड गावतात आनी जी फार्मा इंडस्ट्री बी आसा पळय गोंयान पुराय देशान गोंयान से सेकँड दोन नंबरार सगल्यांत चड एक्सपोट जाता फार्मा सेक्टरान म्हाका दिसता की एज अ एज अ स्टेट आमच्यांनी खूब तरक्की केल्या जेन्ना जेन्ना आमी म्हणटा टॅकनोलॉजीच्या बाबतीन आसूं ट्रेंडाच्या बाबतीन आसूं ट्रेंड म्हणल्यार पळोवपाक गेल्यार आमी कपडे घालता शूज घालता सॅल फोन यूज करता तोवूय बदलत वयता आनी वयतलोच आनी जितले आमी आमच्या पर्यटन बी दे आमच्या राज्यान बी येता ते आपल्या वांगडा आपलें कपडे खाण बी हाडटात ताका लागून ते आमच्या राज्यान खूब इन्फ्लुयंस जाता आनी इलेक्ट्रोनीक कंपनीज बी म्हणल्यार गोंयान चड इलेक्ट्रॉनीक कंपनीज ना जितले म्हाका खबर आसा फार्मां आसा आनी ऑटोमोबायल ना पूण डिजीटल डेटा एनालिटिक्स बी खूब पाटी स्टार्ट बी जालां